नाया सावथालफ्राबो हमो बांगालाबो हमो बर'आबो हमो उरावफ्राबो हमो बांङालिफ्राथ' हमखाया जों ना हमग्राया मेल्ला दंङ सावथाल उराव बांगाल बर' आरो जोंनि बे जायगायाव मिलायनानै जायो सुख सान्थि दंङ बांद्राय गन्द'गल दावराव दावसि गैया आरो जोंना फुजा फालिनायाबो बैसागु दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा खालि फुजा रास फुजा गासैबो फालिजोबो जोंना बे जायगायाव मिलायनानै दंजोबो गासैबो ना हमग्राफ्राबो बांगाल सावथालजों बांगाल बर' सावथाल उराव हमजोबो जेबो दावराव दावसि गैया बेवहाय मिलायनानै जाजोबो जों मिलायनानै थाजोबो ना हमग्राफ्राबो मोजां मिलायजोबो गन्द'गल गैया बे जायगायाव गासैबो मिलायनानै थाजोबो जोंङो बिदिनो बर'फोरबो हमो बांगालफोरबो हमो सावथालफोरबो हमो उरावफोरबो हमो गासैबो लायजोबो खथ्रिफोरबो हमो नाखौ राजबंसिफोराबो हमो गासैबो हमजोबो ज' मिलायनानै दंजोबो बे जायगायाव गासैबो बांद्राय गन्द'गलबो जायाखै दावराव दावसि गैया गासैबो मिलायनानै दंजोबो दुर्गा फुजा फालियो बैसागु फालियो खालि फुजा फालियो लोक्षि फुजा फालियो रास फुजा फालियो बिदिनो फालियो जोङो गासैबो मिलायनानै दंजोबो जेबो दिस्टार्ब जायाखै बेवहाय गन्द'गलबो गैया नाखौथ' बयबो लायखायो सावथाल लायो उराव लायो बांगाल लायो खथ्रि लायो राजबंसिफोर लायो रिफिउजिफोरबो लायो खालि बांङालियाल' लाया नाखौ जों गासैबो लायजोबो बर'आबो लायो मिलायनानै थाजोबो जोंङो गासैबो जों बिदिनो मिलायनानै जाखायो बे जायगायाव गन्द'गल गैया नालाय फुजा होयो फालियो जों बैसागु रास फुजा दुर्गा फुजा खालि फुजा लोक्षि फुजा होयो जों गासैबो ना लायो सावथाल बर' रिफिउजि खथ्रि राजबंसि गासैबो लायजोबो नाखौबो उरावफ्राबो लायो सावथालफ्राबो लायो बर'बो लाइयो बांगालबो लाइयो गासैबो लाइयो जों नाखौ गासैबो मिलायनानै दंजोबो जों बेवहाय सिरि सुखैनो दङ मिलायजोबो सावथाल बर' लाइयो फुजा होयो जोंङो बैसागु बैसागु होयो खालि फुजा होयो दुर्गा फुजा होयो लोक्षि फुजा होयो गासैबो होजोबो जों रास फुजाबो होयो गासैबो मिलायजोबो जोंङो गासैबो सावथालफोर लायो बर'फोर लायो बांगालफोर लायो नाखौ उरावफोरबो लायो रिफिउजिबो लायो खथ्रि फोरबो लायो गासैबो लायजोबो मिलायनानै थाजोबो जोंङो ना लायग्राफ्रा मेल्ला दंङ सावथाल उराव बांगाल राजबंसि रिफिउजि गासैबो दंजबो ना लायग्राफ्रा बर' जों ना हमग्रा गोजा आरो गासैबो ना हमजोबो फुजाबो होयो जों बिदिनो बैसागुबो मानियो दुर्गा फुजा मानियो लोक्षि फुजा मानियो खालि फुजा मानियो आरो रास मेलाबो फुजा मानियो गासैबो मानिजोबो जों गासैबो मिलायनानै मोजां मोजां दंङ बे जायगायाव गन्द'गलबो गैया जों ना हमो बिदिनो सावथालफोरबो हमो उरावफोरबो हमो बांगालफोरबो हमो रिफिउजिफोरबो हमो खथ्रिफोर हमो ना लायो जों बिदिनो ना नागिरो ना हमजोबो सब जाथियानो हमो बांङालियाल' हमा नाखौ सब जाथियानो हमजोबो जोंनि बेवहाय गन्द'गलबो गैया जेबो जायाखै मोजांयै मोजां दं सुख सान्थियैनो दं जायगाया मोजांयैनो दंङ जोंनि जायगायाव जों ना लायो बर' सावथाल उराव खथ्रि रिफिउजि बांगाल ना हमग्रागोजा जों ना हमो बे जायगायाव